میرا پسندیدہ کھانا بریانی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے بریانی ایک فیمس اچھی کھانے کی تقسیم کی ڈش ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہے جو ہر جگہ پسند ہوتی ہے مجھے گھر میں کھانا ہوٹلوں میں کھانا بہت سی زیادہ اچھی لگتی ہے ہم میں مجھے بریانی میں بہت سارے فلیورس اچھے لگتے ہیں بریانی ایک بہت ہی بہترین اور سب سے اچھی بریانی ہوتی ہے